हा सीमा ॿुधि पाण जेको सुरेश जे दुकान तां हुन ॾींहुं कारो कलरु जो डिनर सेट वठी आयासीं न त कल्ह मां उहो कढियो हुयो मां चओ अॼु महिमान आया आहिनि त हुननि खे हुननि में ई रोटी खाराईंदमि ख़ुशीअ सां नंढियूं प्लेटियूं वॾियूं प्लेटियूं ऐं कटोरा नंढा वॾा चमटा सर्व करण जूं प्लेटियूं सभु कढी करे रखिया सुठा सुठा मां ताम बि ठाहिया हुया रोटीअ जा मां चयो अॼु त महिमान ख़ुशि थी वेंदा पर सर्व करण खां पोइ त मूंखे डिनर सेट बिल्कुलु बि न वणियो हाणे मूंखे हीअं थो लॻे मां वॉश कयां या न कयां हेॾो टेंशन थी वियो मूंखे हुन खां पोइ मां वॉश कयां त सॼो जेको बि हुन ते गुलनि जी डिजाइन हुई उहा त सॼी हिकु दफ़ो डिनर सेट धोअण खां पोइ सॼी लही वई इअं पियो लॻे सालनि जो रखियलु डिनर सेट हुन मूंखे दुकानु वारे कढी करे ॾिनो अथाईं पहिरियों मूंखे लॻे पियो ठीकु आहे अॼु मां सस्तो वठी आई आहियां मूंखे थोरो डिस्काउंट ॾिनो अथईं पर धोअण खां पोइ त बिल्कुलु ई मज़ो न आयो हीअं लॻे पियो सालनि जो रखियलु मां सेटीअ मां कढी करे थी युस कयां पई हिन करे मूंखे न वणे हाणे तूं सुभाणे अचि त असां दुकानु वारे वटि हली करे वापसि ॾेई ईंदासि की तुंहिंजो इहो डिनर सेट त असांखे बिल्कुलु कान वणियो सॼी उन मां जेका बि उनमें प्रिंट थियलु हुई उहा बि सॼी फिटी वई ऐं हीअं थो लॻे सालनि जो झूनो डिनर सेट मूंखे खणी ॾिनो अथईं अॻिते खां हिन दुकान तां असां हिन कंपनीअ जो कुझु कान वठंदासीं